गायो पोसै छै भैंसों पोसै छै बकरियो सब पोसै छै बकरी सबके जे बच्चा होइ छै ओकरा बेचो दै छै बेचै छै ओइसँ नहि होइ छै तऽ माल भैंस खोलि दै छै चरै ले जाइ छै आनै छै ओतऽसँ अपन खूँटापर बन्है छै सब किछु करै छै मुर्गा पोसै छै बतख पोसै छै खरगोश पोसै छै हरेक रङ्गके चीज पोसै छै सब कुछो जे छै जकरा रहै छै से पोसै छै अपन गरीब लोक अहिनाके जीवन कटबै छै जेना जीवन कटै छै जेना मतगर लोकके जीवन कटै छै ओहिना गरीबो लोकके जीवन कटै छै भगवान सबपर रहै छै गरीब गरीबोपर रहै छै आओर मतगरोपर रहै छै सबपर रहै छै भगवान